जोंनि एम एल ए आ मन्टु बर' बिथाङा जोंनि बेनि सासे गोरों एम एल ए बियो जोंनि बाकसा ड्रिस्ट्रिक्टनि बिथाङा बियो खामानिखौ मावनाया जेबो भुल मावाखैबायदि मोनदों रायजोफोर बिनाय बे माबाफोरखौ होआबाबो ओरैनो एफा एनै हरो लिंहरो जोंनि बिलाइ बिदिनो बिथाङा सिमला गामिनि मन्टुगोराया जोङो बिथांखौ जेबो गाज्रि मोना बिदिनो बिथाङा खख्लाबारि एम सि एम एल ए बियो जोंनि साफागुरि खख्लाबारि समस्थिनि एम एल ए जोङो बिथांखौ गोबां मोजां मोजां खामानि मावजानो लुबैदोंमोन बेनिखायनो बिथाङा जोंनियावबो खेबसे फैदोंमोन खोमा फैनानै मा मा बुंलांखो खागाफोरखौ लामाफोरखौ उल्था खन्दाफोरखौ नायलांदोंमोन नायलांनानैबा मा मा सानलांखो रायजो राजाया दा मिनथिगौ बेखौ मा मा खिन्था लांखो मा मा माखो जागोन ना जाया बेफोरखौ आं थाङाखैमोन बै समाव दा आरो बिथां होनाय ना मानाय नै दा उलथा खुन्दायाव मोननै दङ जोंनि गामियाव ओजोंहाय फालांगुरि सायदथिं मोनसे आरो फुंखिपार हाफासारा बलावनिजाय मोनसे दङ दा फालांगुरिनि उल्थाखन्दाखौ मावगासिनो दं जोंनिखौ मावथ'आखैमोन बिथां होनाय ना मानाय जायखिजाया जोंना नै आरो बे खागाया उलथा खुन्दाया सादायाव होजागोन बेनिखायनो जोङो फावसायनो इसे फावसायनो दरखास्थ लिरनानै बरमायाव हैनो थांदोंमोन बेखौ मैया जों लोगो मोनबोआसै होबोदोंमोन दा बेबा मा खालामो ना बे जायगायावनो होहोयो बेखौबो बे उलथा खन्दाखौबो बिथाङानो हमलांदोंमोन बादि मोनदों आङो खोनादों एसे ओमफ्राय दा मावबाय आरो मोनसे फालांगुरिनिखौ मावगासिनो दं दा मावजोब मावफुं लांजोबनो हाबाथ' मोजाङानो जागौमोन जोंनि बे उलथा खुन्दाखौ माब्लाबाथ' दुब्लि गेजेर गेजेर एकदम सेस माइखौनो मोना मोजां मोजां दुब्लि धंस' जालां जोब्बाय जेबो दैबो थाया माइबो जाला दा बे उल्था खुन्दाया उल्था खुन्दाखौ मावफुंजोबनो हानाय मोनबा मोजां जागौमोन दाबा माबायदि मावगोन ना सफ्लिंसो होगोन ना गेटसो बानायगोन हमनो हायाखै आरो दा बिदिनो बिथां होदोंमोनबो जानो हागौ ओंखायनोथ' बिथाङा दा जोंनि गामियाव खेबसे लाबोनो हानायबा मोजां जागौमोन बिथांखौ बेफोरखौनो नायहोनो बिदिनो दा आं बेखौनो बुंनानै फोजोबथ'बाय